جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا مجھے علامہ اقبال پسند ہیں اور کیوں جی ہاں مجھے سر محمد علامہ اقبال بہت پسند ہیں سر محمد علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کو دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے علامہ اقبال اردو ادب کے ایک ایسے شاعر ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا فلسفہ دیا ہے اور نوجوانوں کے اندر بیداری اور عقل و شعور کو پیدا کرنے کا پیغام کیا علامہ اقبال کی نظمیں اپنے آپ میں بہت خاص ہوتی ہیں کیونکہ ان کی نظموں میں کوئی پیغام ہوتا ہے اقبال کے کچھ شعری مجموعے جیسے بانگ درا بال جبریل ضرب کلیم ارمغان حجاز